जेह्की साढ़ी उधमपुर डिस्टिक ऐ ओह् डेली मतलब जेह्के कार वेज लोग गंद गुंद इ'यां बजारें च सु'ट्टे दा इत्थै इन्ना गंद होंदा मुश्क मक्खियां माए इन्ना गंद उप्परा जेह्के शैह्रें दे डंगर न गवां गुवां ओह् बी उ'ऐ चीजां खंदियां ते बमार होई जंदियां ते अ'ऊं आखना चाह्न्नीं मतलब एह् जेह्की चीजां न एह् कन्नै ट्रैफिक प्राब्लम इत्थै इन्नी जादा निं ऐ की के इत्थै जेह्का ऐ एह् निक्का स्माल टाऊन ऐ इत्थै इन्नी जादा प्राब्लम निं ऐ